आवगायाव जोंङो उन्दै समाव ना हमोमोन बांसिनै जोंनि फुंखि दैमायाव बे फुंखि दैमायाव बायदि रोखोमनि ना दङमोन बलख' होन्नाय जाथिसे ना दङ ना गोब्रा दङ ना गोलाउ दङ नांदर बामि दङ बामि मोजां दङ बेबायदि गोबां ना दङमोन सिगांनि जों उन्दै समाव बेफोरबायदि ना हमनाय हाबाफारिया गोबां मानसिफोरानो हमोमोन गिदिर गिदिर ना मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबादि ना गिदिरखौनो मोननो गैलिया जोंनि फुंखि दैमायाव आथिखालाव मानसिफोरा सम लायै लायै नाखौनो देरहोआ लासे कारेन्ट सट बायदिसिना होनानै नाफोरखौ फोजोबस्रां जोबलांबाय दा फुंखि दैमायाव जेरैबायदि गोदो ना नुयोमोन बेबायदि ना जों नुनो मोनलिया लासै लासै जोबलां जोबबाय नाया उनावहालागै माबायदि जाहैगोन बेखौ दा मिथिस'आ सम सम बुंनाय जायो दैमाफोराव कारेन्ट सट होनो नाङा होन्नानै माब्लाबा समाव मानिनानै थायो माब्लाबा समाव फिन होफिनो बेफोरबादिनो दिनै जों नागिरनानै मोन्नाय साम' खांख्राय नाफोरा लासै लासै खमाय लांदों ना बर्खआबो दिनै जोबलांबाय नांदर बामि नायाबो जोबलांबाय बामि मोजांआबो जोबलांबाय ना अन्थाय गिदिर गिदिर मोनोमोन बेफोरबो जोबलांबाय दिनै बोथोरा जोबोद सोलायनायाव फैबाय ससे थांब्लानो फुंखि दैमायाव गोबां ना मोनबोनाय जायोमोन आथिखालाव नाथाय फुंखि खर' मोनहैजासिम नागिरलांब्लाबो नाखौनो नांगौ बायदियै मोननो थांलिया